जय झूलेलाल मूंखे मंदिर वञण जो ॾाढो शौंक़ु आहे सुबुह शाम वेंदा आहियूं हर उते वञी सेवा कंदा आहियूं झाडू पोछो वरी जॾहिं मेलो थींदो आहे त हुन भंडारे में बि सेवा कंदा आहियूं भंडारो बि हलाईंदा आहियूं कंदा ॿिया आहियूं मंदिर जे तरफो असां वञी सिर्फ सेवा कंदा आहियूं ग़ुल पौधा सभु कुझु उते आहिनि उतो खणी ईंदा आहियूं डारियूं पोकिंदा आहियूं उते बि सेवा कंदा आहियूं उते बंदर आहिनि ॾाढा बंदिरनि खे भजाईंदा आहियूं झाडू पोछो असां पाण कंदा आहियूं बढ़ी सफ़ाईअ सां और असांखे मंदिर वञण जो ॾाढो शौंक़ु आहे मथो टेके पंहिंजो पूरा टाइम उते कंदा आहियूं ग़ुलनि जो संभाल कंदा आहियूं पाणी ॾियण टाइम टाइम ते खाद गुड करे उते उते कंदा आहियूं जो बि चांहि ठाहिणी हूंदी आहे मंदिर में वेंदा आहियूं उते माण्हुनि खे चांहियूं वायूं पीआरींदा आहियूं मानियूं पचाईंदा आहियूं रोटियूं पचाईंदा आहियूं सब्जियूं पचाईंदा आहियूं मिली सभु सभिनि खे चवंदा आहिनि पुजारी त जो अची सेवा कयो सेवा जो मौक़ो असां उते कंदा आहियूं सेवा बि कंदा आहियूं और चांहियूं रोटियूं दालि रोटी सारो कुझु बनाईंदा आहियूं शौंकु सां असांखे मंदिर में वञण जो ॾाढो शौंकु आहे शनिवार जो सुबुह जो छह वजे वेंदा आहियूं वञी चांहि पाणी उते कंदा आहियूं और तेल चढ़ाईंदा आहियूं धूप कंदा आहियूं पूरे मंदिर जी देवी देवतनि जी और असांखे मंदिर वञण जो ॾाढी शौंकु आहे मथो टेकण जो जय झूलेलाल